ہلو کیا آپ اولا سروس سے بات کر رہے ہیں میں صفیہ نسیم بات کر رہی ہوں میں نے کل اولا بک کرایا تھا آج کے لیے اسٹیشن جانے کے لیے میری ٹرین تھی آج جب آج میں طے شدہ مقام پر پہنچی تو وہاں پہ اولا موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے میں دوسرے ٹیکسی سے اسٹیشن گئی اور میری ٹرین چھوٹ چکی تھی تو اس لیے اور مجھے یہ کہنا ہے کہ جو میں نے کل اولا بک کرایا تھا آپ سے تو مجھے اس کے پیسے واپس دیجیے کیونکہ میرا بہت نقصان ہو گیا ہے ٹرین چھوٹ جانے کی وجہ سے اور فضول کا میرا پیسہ بےکار گیا جو میں نے اولا بک کرایا تھا کیونکہ مجھے اولا تو وقت پر کام ہی نہیں آیا اور اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا سروس صحیح کیجیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی جو جو میں میرے ساتھ جو نقصان ہوا دوسرے لوگوں کا وہ نقصان نہیں ہوتا اور کسی کا ٹرین چھوٹے نہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی سروس کو صحیح کیجیے